जय झूलेलाल मनीष एजेंसी जीअं त मां सूरत खां सिलवासा वञण लाइ तव्हांजी कैब बुक कराई हुई ऐं कैब बुक कराइणु वक़्त ई मां तव्हांसां अ पेसा ॻाल्हाया हुआ त तव्हांजे तव्हांजो ड्राइवर सिलवासा पहुचायो आहे ऐं तव्हांजे ड्राइवर मूंखां वधीक पेसा घुरे थो त पोइ मां उनखे वधीक पेसा छो ॾियां जय झूलेलाल